हमारे जो गाज़ीपुर में हैं लोग वह बच्चे लोग आजकल कोई हिन्दी में बात कर रहा है कोई भोजपुरी में बात कर रहा है कोई हाँ का कर रही हो कैसे कर रही हो यह सब बातें करते हैं लोग ऐसे लोग को ऐसे नहीं बातें करनी चाहिए कोइ को भी किसी को भी बोलते हैं ये लोग हिन्दी में बात करने के लिए आजकल बात करनी चाहिए इंग्लिश में नहीं बात करना इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए भोजपुरी में नहीं और